भैया ओला से बोल रहे जी भैया मैंने अभी है ना खातीपुरा से बोल रही हूँ मैंने वैशाली नगर के लिए गाड़ी करी है भैया आप कितने बजे तक आ जाएंगे मुझे लेने के लिए जी दस मिनिट में पहुंच जाएंगे ठीक है भैया आप आ जाइए लेने भैया आप क्या मुझे वैशाली नगर साढ़े दस तक पहुँचा देंगे जी भैया हाँ मुझे भैया साना साढ़े दस बजे मेरी है ना ज़रूरी एक मीटिंग है ऑफ़िस में हाँ तो आप मुझे भैया वहाँ का आप कोई अच्छा तेज़ मार्ग बता सकते हैं जहाँ पे मैं जल्दी से जा सकूँ ऐसा कोई रास्ता हो हाँ जी भैया ठीक है तो भैया आप मुझे है ना वहाँ पे आप अभी यहाँ पे आ जाइए खातीपुरा लेने के लिए उसके बाद आप मुझे क्या वैशाली नगर के लिए साढ़े दस बजे पहुँचना है तो लेट हो जाएगा तो आप मुझे कोई ऐसा आसान तरीका सा रस्ता देखिएगा जिससे आप मुझे वहाँ पे समय पे पहुँच सकें हैं ना धन्यवाद